हम अपन जीवनमे अमेजॉन इकोकेँ इस्तमाल करै छलहुँ हँ जेकि एक असिस्टेन्ट केँ रुपमे छलै हँ जेना अहाँकेँ गाना बजेबाके छै गाना छै तऽ अहाँ हुनका असिस्टेन्ट के कहियौ जे से हुनकर किछो नामो राखि सकै छलियै जेना हुनकर नाम श्री राखि दियौ तऽ हुनका कहबै हे श्री प्ले दऽ सॉन्ग मतलब कि हुनका बाजबै जे गाना बजाबियौ तऽ ओ गानो बजेथिन हुनका जे कहबै अगर वाईफाई से कनेक्ट अहाँके पँखा सभ रहत जे कहि देबै श्री पँखा चलाबु तऽ पँखो चला देत से असिस्टेन्ट केँ बहुत तरहकेँ युज देखल गेल अछि आधुनिक युगमे जे अहाँकेँ हर तरहके लगभग मे कम आबै छलऽ हँ फैन टी वी जतेक भी चीज छै सभके असिस्ट कऽ सकै छलियै हँ अमेजॉन इको गुगल नेस्ट एहन सभ चीजसँ से ई सभ बहुत नीक प्रभाव दऽ रहल अछि